हेल्ल' बहा दं ऐ ऐ भकटपारा एरियायावहा बेखिनियावहा खेति मोजां जायो होनबा गुवारपारा

दा बिघा

हाफोर मोनगोनना होनबा खालि दंबा

बे

नोंनि डिस्टिक्टआ उदालगुरि न' ओं भकटपारा ओनसोलाव

हाया मोजां जानांगोन

थिनआलागै मा गामि होन्दोंमोन अ अ अ

ऐ दा आरो समबो गैलाबा गायनो अ अ अ देह जागोन दे अ अ दे होनबालाय